बेगूसरायमे ग्रामीण क्षेत्रके ने किसानके बड़ी दिक्कत होइ छै दिक्कत इएह होइ छै जे अहाँके जे फसिल उगबैके जे दिक्कत छै बाढ़िवला पानि आ जाइ छै ओहि वजहसे कि होइ छै जे फसिल सहीसे नहि उगै छै पिअर भै जाइ छै ओहि वजहसे किसानके दिक्कत होइ छै बेचारा बौआइ छै सहीसे जे हमर फसिल बढ़िआँ होतै ताकि बिकतै रुपा दइु गो रुपा होतै कोनाहिओ लेकिन यहाँके बाढ़िके इस्थितिसे दिक्कत भै जाइ छै ओकर वजह आओर इहो वजह छै कि यहाँ खाद जे छै खाद जे बेचै छै दोकानदार ओहो सही नहि दै छै दै छै थोड़ा बहुत सही दै छै लेकिन ओहि वजहसे ने ओहो वजहसे तनि मनि मारि जाइ छै बीआ ओहि वजहसे किसानके दिक्कत होइ छै जे तनि बीआ बढ़िआँ देतै फसिल बढ़िआँ होतै फसिल बढ़िआँ होतै तऽ अपन हमरे आओर ने नाम होतै किसानके दुइ गो रुपा बचतै गाम परिवारके परिवार लोकके देखतै लेकिन एहिजाँ तऽ ई दिक्कत होइ छै जे सहीसे बीआ दै छै बीआ बढ़िआँ कहिके दै छै बीआ बढ़िआँ निकलै नहि छै तऽ ओहो मारि जाइ छै दोकनदारके बोलाएल जाइ छै ओ कहै छै हम बनबै छिए घरमे जे हमरा एहिजाँ देतै हमरो जे दै छै दोकनदार हमे ओ बेचै छिए ओहि वजहसे किसानके तनि एहिजाँ दिक्कत छै किसान कि करि सकै छै ओ तऽ दुनू बगलसे प्रॉब्लममे पड़ल रहै छै भगवानो उठै छथिन उठै छथिन बारिश दै लगै छथिन तीन तीन दिन चारि चारि दिन एक एक सप्ताह पनरह दिन तक दैते रहै छथिन खेतमे घास होइ छै जे पड़ल रहै छै डुबि गेल भासि गेल गिर गेल सड़ि गेल ओकर बाद किसान माथापर हाथ दैके अपन पड़ल रहै छै जे कि भै गेलै ई साल मारि चलि गेलै बीआ रुपा बरबाद चलि गेलै पेटपर हाथ दैके अपन पड़ल रहल परिवारके दुइ गो परिवारके चलिते कमबै छै खाइ छै ओहो भगवानो नहि देखै छथिन अहाँके किसानके दिक्कत ई छै ओकर बाद दोकानदारो आओर समान दुइ नम्बर धन्धा ओकरा दुइ नम्बरवला दै छै जे ओहोसे फसिल सही नहि उगै छै ओहोसब दिक्कत छै आओर कि करतै किसानके ईसब दिक्कत होइ छै लेकिन लेकिन किसानपर धिआन देतै तब ई हेतै जे किसान तनि विकास करतै आओर नहि धिआन देतै तब कि करतै गरीब लोकके नहि देखतै तऽ गरीब लोकके नहि देखतै तऽ इएह ने होतै जे गरीबो लोक अमीरो लोकके नहि देखैले चाहतै अमीर लोकके नहि देखतै तब कहतै कि जे ओकरा घमण्ड भै गेलै ई भै गेलै ओ भै गेलै अमीर लोकके जे पास रहै छै रुपैआ जादा रहल तऽ ओकर काम बढ़िआँसे भै गेल आओर नहि तऽ नहि रहल तऽ केओ ओकर किसान लोकके काम नहि होल रुपैआ नहि रहल तऽ ओहि वजहसे ओकरा समान दै दै छै एक नम्बर दुइ नम्बर अपन समान दै देलक होइ चाहे नहि होइ जानतै ई नहि रुपैआ ओकरासे टानि लै छै आओर बुझल थोड़ी ओतना आबै छै किसान लोकके कि करिए नहि करिए जे दै छै ओ बुनि दै छै ओ बुनलाके बाद फसिल देखै छै तऽ गड़बड़ निकलै छै ओहि वजहसे बोलै छै दोकानदारके जाके दोकानदार बोलतै कि अपन करै छै अपन बोलैले जाइ छै दोबारा तऽ नहि बोलै छै किछु कहै छै कि करबहो हमरो एनाहि दै छै दोकानदार तऽ हमे कि करिए घरमे थोड़ी बनबै छिए सुनि लै छै कि करतै किसानके साथ इएहसब प्रॉब्लम होइ छै किसान करि कि सकै छै आओर एहिजाँ जे छै किसानके कोइ जबरदस्ती घास लै लै छै तऽ किनि बेचै छै बेचै छै तऽ घास लै लै छै तऽ ओकरा पास रुपैआ नहि दै ले तैआर होइ छै दुइ दुइ महिना तीन तीन महिना चारि चारि महिना घासके रुपैआ खातिर झुलबैत रहै छै रुपैआ नहि दै ले चाहै छै किसानके पास ईसब प्रॉब्लम होइत रहै छै दूधवला लै छै रुपा तऽ दूध लै छै तऽ रुपा नहि दै छै सही टाइमपर ओहो ले अपन किसानके यहाँ दिक्कत होइत रहै छै किसान करतै कोन चीज चारो बगलसे किसानके दिक्कते होइ छै ओकर बाद